ڈرائنگ سے انسان کے نیچر پہ اثر پڑتا ہے جو وہ خوبصورت مناظر اور دِلکش نقش جو اُبھارتے ہیں وہ لوگ ڈرائنگ کرتے ہیں وہ بہت محنت کا کام ہے بہت تخلیق کا کام ہے اور کئی تنظیمیں اِس میں مہارت حاصل کرچُکی ہیں اور کئی تنظیمیں ایسی ہے جو بنانے کے لئے اُن کو کئی دِن بلکہ مہینوں لگ جاتے مگر وہ جو مہینوں کے بعد جو اُس کا اثر ہوتا ہے وہ انسان کے دماغ پہ اثر کرتا اور انسان رشک کرتا کہ واقعی اک ایک پیپر پہ ایک پیپر پہ انسان کیا کچھ تخلیق نہیں کرسکتا انسان کے مطلب صبح سے لے کے شام تک کا سین گھر کا سین اُس میں بچوں کے سین اور گرینری کے سین پہاڑوں کے سین یہ سب چیزیں اُس پہ نقاشی کرکے اور مہارت حاصل کرکے یہ لوگ کئی چیزیں اب ادبی لوگوں کو بتاتے ہیں اور اُس سے اُس کے ادبی دماغ پہ جو بھی ہے وہ اثر پڑتا ہے اِس سے فائدہ بھی ہوتا ہے انسان کو جو نیچر دیکھنے سے سکون حاصل ہوتا اور بھی کئی چیزیں ہیں جس سے بہت سارے فائدے ہیں اور یہ تخلیق چُبھی نہیں ہوتی کئی دنوں کی مہارت کے بعد کئی دِن سیکھنے کے بعد یہ فَن حاصل ہوتا ہے یہ فَن حاصل ہونے کے بعد جب انسان جب کرتا ہے تو اِس کو سکون بھی ملتا ہے اور کئی چیزیں اِس میں ہو سکتی ہے جیسے جو فائدہ پہنچاتی والا انسان کو جیسے علاج علاج میں فائدہ پہنچاتی بولتا نیچر کو دیکھنے سے انسان کی طبیعت کو سکون ہوتا اور کئی چیزیں وغیرہ وغیرہ اور بہت ساری چیزیں ہیں